हां इक बारी ऐसा होएआ कि मतलब कि किश दोस्त हे ते उ'नें केह् कीते दा कि मतलब कि कोई चार दोस्त हे ओह् मतलब कि बड़े यार वेल्ली हे किट्ठे किट्ठे रौंह्दे हे जैदातर बाह्र घुमदे ते किट्ठे घूमना किट्ठे खाना मतलब कि सारें सेही हे ओह् की एह् चार बंदे न जेह्के हर वेल्लै किट्ठे गै होंदे ते केह् होएआ कि इक बारी केह् होएआ उं'दे चा त्र'ऊं नै केह् कीती कुसै दे घर चोरी करी ओड़ी ते ओह् केह् होएआ जिसलै पकड़ोए तां उं'दे त्रै दे कन्नै कन्नै ओह् चौथा पकड़ोई गेआ कि उ'नें सारें पता हा कि एह् किट्ठे रौंह्दे ते उ'नें उस्सी आखेआ कि हां इस बी चोरी कीती गै होनी ते फ्ही उसदे कन्नै बड़ा इ'यां नाइंसाफी होई उस्सी बड़ी मार छार चली उस्सी फाइन फुइन लग्गेआ कोर्टे च उस तरीकां भरियां एह् ओह् अग्गें पिच्छें नुहाड़ा नांऽ नांऽ बदनाम होएआ फालतू च फ्ही बाद जिसलै शैल ओह् होई जांच पड़ताल होई ते उसदे बाद फ्ही पता लग्गेआ कि ओह् जेह्का मुड़ा हा ओह् नेईं हा उस जुर्म नि कीता हा ओह् साफ हा उसदे उसदे उप्पर बचैरे उप्पर इ'यां गै फालतू दी गै उस्सी मार शार पेई ते नां बदनाम होएआ ते जेह्की कुट्ट शुट्ट पेई ते ओह् इ'यां गै फालतू दी गै पेई